मेरा टारगेट है लोको पाइलट बनना मैं लाइब्रेरी जाता हूँ डेली सुबह सात बजे से सात बजे तक ऑनलाइन क्लास की करता हूँ अंकित सर से आर डब्ल्यू ए टीम बहुत अच्छा पढ़ाती है ऑनलाइन के मामले में मैं डेली करेंट अफेयर्स मैथ रिजनिंग ये सब पढ़ना पड़ता है लोको पाइलट बनने के लिए तो डेली ये सब पढ़ता हूँ और मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने माता पिता का नाम रौशन करना चाहता हूँ उनको खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ मुझे ये प्रेरणा अपने दोस्त के भाई से मिली है जोकि लोको पाइलट में सेलेक्टेड है वो बहुत अच्छा खुशहाल जिंदगी जि रहे है इस समय अपने माता पिता को अपने साथ लेकर रहते हैं और अपने माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं इसलिए जीवन को खुशहाल बनने के लिए मैं लोको पाइलट की तैयारी कर रहा हूँ लोको पाइलट की तैयारी करने के लिए आइ टी आई करना जरूरी है और मैं गोवर्मेंट का कालेज आइ टी आई से गोवर्मेंट कालेज नैनी से आइ टी आई किया हूँ और अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ